अगला जेह्ड़ा साढ़ा क्वेशन ऐ वट आर दी सम आफ दी बिगैस्ट चैलंजेस यू हैव फेस्ड इन लाइफ एंड हाऊ डिड यू ओवर कम दैम ते एह्दे क्वाशन दा मतलब ऐ कि केह्ड़े केह्ड़े बड्डे चैलंजस न जेह्ड़े में दिक्खे दे न अपनी लाइफ बिच्च अपनी जिंदगी बिच्च

बचपन तो बड़ा बमार रेह्दा ते इक जेह्ड़े मेरी पिछली सर्जरी होई ऐ पिछला प्रेशन होएआ मतलब जेह्ड़ा इस मार्च बिच्च होएआ ओह्दे बिच्च मिगी बल्ड लास होई गेदा हा बल्ड लास मतलब खून दी कमी होई गेदी ही प्रेशन कन्नै बड़ा ज्यादा खून निकली गेदा हा मेरा ते ओह्दे कन्नै मिगी काफी ज्यादा होर प्राब्लम होई गेई ही वीकनैस होई ही जेह्दा कन्नै में ऑलमोस्ट मरने आह्ला हा कि लगभग मरने आह्ला हा में ते ओह् उसी ओह् फ्ही डॉक्टरें आखेआ कि बल्ड अरेंज करना पौना ए पाजिटव ए प्लस ते दो त्रै बंदे ट्राई कीता ते ओह् बल्ड मेरे कन्नै मैच नेईं होएआ फ्ही मेरे मामू आए बड़े दूरूं साढ़े हास्पिटल तों ग्रांऽ बड़ी दूर ऐ ते मेरे माम्मा आई उत्थुंआ ते उ'नें बल्ड डोनेट कीता मी बल्ड दित्ता पर फेर बी बल्ड दी कमी होई गेई मि काफी बीकनेस होई गेई क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस बीमारी होई ही मतलब काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी होई ही मि जिसी आखदे न कैंसर ते लगभग में मरने आह्ला हा ते काफी मुश्कलें में बचेआ ओह्दे कन्नै मि ना इक दमाकै च बैठा गेई कि में मरी सकना कोलै बी किश बी होई सकदा ऐ कि मि कि ओह्दे कन्नै मि सोई नेईं पांदा हा कि मि हून मरी जाना हून मरी जाना कैंसर कन्नै मि लगदा हा इस अज्ज मरी जाना कल्ल मरी जाना हून दो सकैंडे मरी जाना कुसै बी बेल्लै मरी सकना में ते मिगी बड़ा ओह्दे कन्नै काफी में सिर पीड़ रौंह्दी ही में बड़ा सोचदा हा कि कल्ल औग नेईं औग मेरी मम्मी मेरी मम्मी मां प्यो उप्पर बीतनी आ केह् होना मेरे जाने दे बाद मेरे जेह्ड़े मि प्यार करने आह्ले उंदे कन्नै में एह् चीज़ बड़ी टैंशन अप्रेशन दे काफी टैम बाद जेल्लै में ठीक बी होई गेआ ओह्दे बाद बी मि एह्दी टैंशन रेही काफी में सोचदा रौंह्दा हा कि एह् मेरे कन्नै की होएआ केह् होऐआ पर एह् सब्ब भगवान दा कि जेह्ड़ा मिगी ऐ टैंशन बड़ी ही में ओवरकम नी करी पा दा हा पैह्ले फ्ही में बल्लें बल्लें केह् कीता कि आपना ध्यान दुई इक दुऐ पास्सै लाया इद्धर उद्धर ज्यादा अपनी पढ़ाई आह्लें पास्सै लाई लेआ यां कुत्थें घूमन चली गेआ फ्ही बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें मेरे दमाकै कोला पर एह् चीज़ थोह्ड़ी घट्ट होई घट्ट होंदे होंदे होंदे हून निकली गै गेई कि नेईे जेह्ड़ा होंदा ओह् होई जंदा जेह्ड़ा किश होना ओह् होई गै जाना ते ते एह् सोचियै फ्ही में ओह्दे कोलां ओवरकम करी लैता बड़ी असानी कन्नै बड़ी असानी नेईं बड़ी मुश्कल कन्नै आक्खी सकदे ओ तुस इ'यै हा